गोंया बद्दल खूब मिसअंडरस्टेडींग आनी खूब रुमर्सूय बी आसात जे ट्युरिस्टाक खरे दिसतात कल कलचरा बद्दल म्हणलें जाल्यार तांकां दिसता हांगा खूब कास्ट इशूज आसा आमी हाय कास्ट लो कास्ट डिफरंस इन कल्चर आनी आमी झगडटात अशें कितें दिसता पूण तशें ना आमी सगळी मेळून मिसळून रावतात क्रिश्चन आसूं मुस्लीम आसूं नाजाल्या लोवर कास्ट वोटेवर केन्नात तशें गोंयांत केन्ना जावुकूंत ना हें लोकाची खूब मिसअंडस्टेंडींग कशें पसरता खबर ना एनवायरंटमेंटाक पसून खूब गरमीं गोंया सामकी भाजता वत खूब लोक फेंट जावून पडटात तशें कितें कितें आयकूं येता पूण तशें ना राजस्थान हाजे परस तापता लोक रावतात पूण फकत एक रुमर्स कशे स्प्रेड जाता आपुणशेच की गोंया खूब गरमी कित्याक आमी नियर द सी म्हणटगीर आमकां तें घाम बी खूब येता आनी गरमी खूब जाता इतलेंच पावस पावसय बी तसोच पडटा फकत एक दोन म्हयने आमकां गरमी देट इज नॉर्मल फिनोमिना वोटर पोल्युशन हांगा ना आमचीं उदकां बीन सामकी निवळ बांय निवळ स्वि कांयच बिचाक बी डेमेजीस नासतात बीच बी आमचे एनवायरमेंटल झोनाक बी येवन तांकां प्रोटेक्शन दिल्लें आसता बीच पसून क्लीन आसता थोडे आवटसायडर लोक येतात ते सोऱ्याचे बाटल्यो घेवन बी उडयतात तें डर्टीनस पूण तें तें गोवोमेंटान मनीस दवल्ल्यात टू क्लीन द बी बिचीस आमीय बी आमचें स्वताचें प्रोटेक्शन हें हें प्रिक्योशन्स घेवन बिचीस बीन निवळ दवरपा जाय लोकाचे खूब गैरसमज जाता की गोंयाक अशें लोक आतां वेगळे बशेन वागता तशें ना वी आ गोंयचे लोक वेरी फ्रेंडली आनी गोवा गोवा इज ऑल्बेज वेलकम गोवा सदांच ट्युरिस्टाक वेलकम करता हांगा रातचें चलयांक भोंवपाक पसून कसलेंच भंय ना खंयच्याय टायमाचेर पुलीस आसतात वाट वाटभर आनी केन्नाय यो बी कसलीच आजनेरी जायना कांय जायना आनी चलयो बसून आपल्या लिमिटा भितरूच आसतात पार्टेक पसून गेले जाल्यार विदीन दॅर फॅमिली फॅमिलीच्याच लोकां बरोबरूच वतात खूब कॉन्सेप्ट लोकांनी वेगळेवेगळे केल्यात आनी मिसअंडरस्टेंडींग चड पसरलां गोंया बद्दल